हेलो हँ हम अहाँकेँ घर पर एलहुँ हँ अखन गाममे जनगणना चलि रहल अछि जनगणना करे लऽ एलहुँ हँ अहाँकेँ अहाँकेँ नाम की भेल अच्छा अहाँकेँ परिवारमे टोटल कते सदस्य छियै अहाँ अच्छा अहाँ कोनो काजो करैत छियै अच्छा बाँकी जे चारि गोटे बाहर रहैत छथि ताहिमे के सब छथि अच्छा छोटका की कऽ रहल छथि अच्छा आओर अहाँकेँ बहिन सब अच्छा तऽ अहाँ सब एतऽ स्थायी निवासी छियै अहाँ एतुका अच्छा लगभग कतेक सालसँ अच्छा ओहिसँ पहिनहियो कतहुँ रहैत छलियै अच्छा तऽ अहाँ जे इसकुलमे काज करैत छियै ओहि इसकुलके नाम की छियै अच्छा आओर अहाँके कतहुँ से ग सरकारी इनकमो अबैया अच्छा आओर घर देखाउ तऽ अपन अच्छा तऽ आगूओ अहाँकेँ एमहर गाममे आबिके आरो केओ रहतथि जेना अहाँकेँ भाय छथि ओ ओतै रहतथि अच्छा अहाँके पप्पा मम्मी अच्छा पप्पा कोन काज करैत छथि अच्छा आओर मम्मी अच्छा तऽ घरमे किनको सरकारी जॉब नहि अछि अच्छा टोटल इनकम कतेक अबैत अछि अच्छा एक लाख बीस हजारके तऽ अहाँके पहिलका जे हाउस नम्बर छलै से याद अइ अच्छा तऽ एहिबेर अहाँकेँ नवका हाउस नम्बर देल गेल अछि नाइंटी थ्री अछि अहाँकेँ आओर अहाँ जे इसकुलमे काज करैत छियै ओ इसकुल कोन जगह अछि अच्छा अहाँकेँ अगल बगलमे टोटल कतेक गोटे छथि अच्छा तऽ अहाँ हमरा एड्रेस बता सकैत छी हुनकर सबके नाम पता हुनकर सबके कनी नाम बता दिअ हमरा

हँ